हॅलो

हां मिरामार बीच वचपाक जाय आं तें कांयच ना बिन्दास पावयता तुका आमची आसा न्ही आमची अर्टिगा फाय स्टार सामकी कितल्यांक वता केन्ना आनी कितल्यांक सकाळच्या अकरांक आतां सद्द्याक हांव ताळगांव आसा राव काणकोण येवचें पडटलें न्ही म्हाका आं ताज्या खातीर न्ही फक्त देड हजार मा घेवचें पडटलें आनी मागीर परत हांगा मिरामार येवपाक आनीक देड हजार चलता तुका हय

आगे हांगा ताळगांवच्यान काणकोण वचपाक जाय न्ही आनी मागीर परत येवपाक जाय इतलें जातलेंत न्ही

पळय आमी म्हणल्यार आमी आमकां इतलें गिरायक मेळना न्ही दर दिसाक तें आमकां ती दवरचें पडटात न्ही आनी किदें करपाचें आमी तुमीच सांग पळोवया किदें किदें तें काणकोणा म्हाका दिसता सारकी रेंज मेळना तुका किदें म्हणलें परत सांगू शकता हय जातलें पळय हांव सांगूंक शकता एक तो मडगांवच्यानूच आनी एकटो आमचो आसा टॅक्सीवालो ताजें ताका विचारूंक शकता हांव हय म राव कळ्ळें कळ्ळें हय मडगांवच्यान न्ही जाल्यार मडगांव ते काणकोण म्हाका दिसना अडेच्शाक चड घेतलो तो मागीर अडेच्शे आनी हजार एक हजार अडेच्शे तातूंत जावंक शकना हय हय तें तुमीं भिऊ नाका आमचो आसा नॅटवर्क तो टॅक्सी वाल्यांचो जो सामको फाय स्टार नॅटवर्क आमचो तुमीं खंयच्यान खंय गोंयां सगळें आमच्या हातान आसा हां हां हां कळ्ळें कळ्ळें हय हय तुमीं कितलीं जाणां आसात आरे बाप रे आठ जाणां म्हणजे जाल्यार व्हडली इनोवाच जाय पडटली हय हय हय हय सेम आसतलें किद्या अर्टिगा इनोवा तशी वॅनूत न्ही ती तें जातलें कांयत न्ही भिऊ नाका तुमी मडगांवच्यान हांव धाडटा तुमच्या खातीर बरें